कल हइ गर्मीमे पानि सुखि जाइ हइ तऽ हमसब कल धसैली दू सए फिटपर लेयर मिलल या तीन सए फिटपर लेयर मिलल पाइप धसेली फेर पानि निकालब पानि निकालली तऽ उ पानिसँ अपनो पिली गायके भैंसके बकरीके ओकरो सबके पीयेली अपनो पिली खानो बनयली पानिसँ अभी गर्मीके मौसम हइ तऽ गर्मीमे जल्दी पानि नहि मिलल पानि सब सुखि जाइ हइ गर्मीके मौसममे सुखि जाइ छै तऽ हमरा सबके हो जाइ हइ दिक्कत तऽ फेर हेडपम्पसँ कल हेडपम्प धसबेली अन्दर पाइप धसबेली पाइप धसबेलाके बाद फेर पानि पहिले तऽ गन्दा पानि आबय हइ गन्दा पानि अयलाके बाद बादमे फेर साफवला पानि ओ बहुते चललाके बाद पानि साफवला पानि औतय अयलाके बादो साफ पानि ओहोमे कुछ ने कुछ कचड़ा रहिये जाइ हइ फिलहालमे माल जालके भी नहि देली नुकसान करतै जैसे अपन शरीर वैसे मालोजालके शरीर हइ तऽ नहि देली मालजालके तऽ जब पानि साफ भेल तब देली कलो धसबयमे खर्चा लागि जाइ हइ बहुते आदमी की करतै मजबुरीमे तऽ हमरा आरके धसबाहीके नहि पड़तै हेडपम्प जे भेलै कल फेर उपर लेयर कयली हैण्डिल उठेली फेर गिरेली तब जाके ओइमे सँ पानि निकलल कल चलबैत चलबैत पूरा शरीर भीग गेल पसीनासँ गर्मीसँ कण्ठ सुखि गेल तऽ फेर पानि पिली तऽ फेर थोड़े देर रुकिके फेर चलैली कल हमसब कल चलबैत चलबैत चलबैत चलबैत थाकि जाइ छी हमसब थाकलाके बादक एक बाल्टी पानि भरयके लिए तऽ कम सँ कम आधा घण्टा कल चलेबै तब जाके हमरा सबके पानि होतय एक बाल्टी तब ओहे एक बाल्टी पानिमे थोड़े थोड़े पानिसँ सब काम करबय वएहेमे खानो बनतै खेबो करबै पीबो करतै करबै सब काम तऽ वएहेमे हइ कल चलबैत चलबैत लागत जे हमरा सबके कि दम निकलि गेलय आब हदसँ जादा मेहनत लागल तब नहियो कोइ तऽ बीस किलो मानियौ तऽ ओकर डण्डा रहय हइ हेडपम्पके आब ओकरा उपर ले आउ उपर ले आउ उपर ले आउ उपर ले आउ करैत करैत करैत गर्मीसँ पूरा कपड़ा गिला भए जाइ हइ शरीरके हदसँ जादा हो जाइ हइ मजबुरी हइ तऽ की करबै कल तऽ चलबहीके ने पड़तै हमरा सबके आओर नहि चलेबै तऽ केना होतै फेर धियापुता धियापुता तऽ जादा पानीि वेस्ट केलक उझलि देलक केतबो समझेली बुझेली ओकर मम्मी भी समझेलक बुझेलक माय बाबू तैके बादो उझलि देलक पानि जाहि ने ककरो धियापुता हइ ओकर धियापुतासँ कल चलबे नहि कयल जबतक सेआन आदमी नहि जायत नहि जेबै तबतक ओकरा पानि देबे नहि करतै कल अगर धियापुता अगर लागि गेलै पिआस तऽ की कयल जेतय ओ छटपटेतै घरमे पानि रहतै तब ने अभियो नदियो पोखरि सब एहन अइ जे सब सुखल हइ गर्मीसँ नदियो पोखरिमे पानिके साधन नहि हइ थोड़ा बहुत हेबो करय तऽ आदमी सब गन्दा पानि दुआरे नहि जाइ हइ मालजाल भी नहि गेल